एन्जर आरो खांखमाफोर थ' जों बुथारनाय जायो जेराव नुयो बावनो किन्तु ओंखाम संग्राफ्राव माबाफोराव एन्जरफ्रा बेरात थायो ओमफ्राय जों बेखौ मुलि होनानैबो बुथारनाय जायो ओमफ्राय दुब्लिफोराव थायो माबाफोराव थायो बेसोरखौ जों जावनानै लायो ओमफ्राय एखम्बा खल सायो नआव थानायखौथ' खल सायो बांसिनानो ओम्बाबो एखम्बा नाङो एखम्बा नाङा एखम्बा मोन्नो नागिरा एखम्बा बुथारलाबायो नुबानो एनिफ्राय दा एन्जराथ' बिराद दिस्थाब खांखमायाबोथ' दिस्थाब माबायाव बिराद जायो ओमफ्राय दां जों बेखौ बेबादिनो खल सायो एन्जर मुलि होयो खांखमा मुलि होयो ओमफ्राय बेफोरथ' माइ माबाफ्राव जालाबायोना एन्जराथ' एन्जरखौ जों मुलि होनानै फोथैसै ओमफ्राय माइफोराव नांसै ओमफ्राय दा माइखौ जोंहा जानो गिनांसिगौ जायोना ओनै दाख्लैसो जोंनि न' खाथियाव एन्जर मुलि होबाय नै दाना मानसियासो मोनजाबाय एन्जरा अफा नांनो मानसियासो नांबाय दा जाल्ला जायो बिदिनो आरोखि ओमफाय दा खांखमायाव खांखमायाव दा जों खांखमायाबो बिराद दिस्थाब बिनिफ्राय नों खांखमाखौ नुबानो गाफ्लेयो बुथारो बिनिफ्राय बिदिनो नआवथ' बिराद थायो ओनिफ्राय बेफोरखौथ' दाउ माबा माबि माउजिफोरानो जाखायो नुबानो सैमाफोरानो जायो बिनिखाय दा आरो बिसोर थानायावनो जों इसे हेल्प मोन्नाय जायो आरो सैमानि थाखाय ओंखाय दा जोंबो बुथारनानै सैमानो होनाय जायो ओमफ्राय दाख्लैसो एन्जर एन्जरखौ जों दाख्लैसो साबाय खलाव इबे ओंखाम संग्रायाव दंमोन एन्जर मुलि होबाय एन्जर मुलियाथ' नाङासै ओमफ्राय दा दाख्लैसो जों दुब्लियाव इसे एन्जर बुरजा लायदों इसे मोनदोंओमफाय दा बेखौनो जों बुथारनोसै एखम्बा एन्जरखौथ' माखासे जायो जाजायो एन्जराथ' ओंखायनो आं दा बेखौ जायो जों जाजाग्राखौ इनिफ्राय दा जाय जाजायिखौ जाया इदिनो जाबाय आरो एन्जरा ओमफ्राय दा जों खांखमाखौथ' जाजाया मोनजाया ओरैनो बुथारनानै ओरैनो सिफ्लेनानै गारसै ओमफ्राय ओइ बुथारनानै दाउफोरनो हैसै माबासै दाउफोराबो जायो खांखमाखौ बेरादनो दा जों दाउफोरनोबो होयो दाउफोराबो जायो खांखमाखौ ओंखायनो दा जों दाउखौ दाउनोबो होयो बुथारनानै आरो आरो दा एन्जरनि बेलायावथ' एन्जराथ' बिराद दिस्थाब ओमफ्राय दा एन्जरखौथ' जों बुथारलाबायो जालाबायो ओमफ्राय दा मा खालायनो होम्बाबो एन्जरखौ जों बुथारो मुलिजों होम्बाबो फोथैनानै दोनो